आंनियाव आंनि ओंखाम ओंख्रि संनायनि जेबो बिजाबानो गैया माने लेखायानो गैया अब्लाबो जों माब्लाबा माब्लाबा टिभिफोराव नुयो संनाय ओंखाम ओंख्रि ना बेदर मस्ला मस्लि होनाय बेबायदिखौ नुयो बेबायदिखौ नुनानै जोंबोखाय माब्लाबा माब्लाबा सोलोङो बोरै संनांगौ साव सावखौ साउमिनखौ सिकेन पकराखौ ना बेदरखौ बोरै संनांगौ मस्ला मस्लि स्पाइसेसफोरखो बोरै होनांगौ बेबायदिहै जोङो नुनानै सोलोङो अब्लाबो आं गावबो ओंखाम ओंख्रि सङो ना बेदर सङो संब्लाबो ओंख्रि संनायाव मा मा मस्ला नांगौ बेखौ जोङो जगार लानांगौ जगार लानानै बेनिफ्राय जोंहा ग्राइन्दार मेसिन गैया जोंहा बे अन्थाइ दाब्ला दं बे अन्थाइ दाब्लायावनो जोङो रुसुन पियाज फान्लु हाइजें आरो मस्ला गोरान होनना बुंगोन ना मा बुंगोन जिराफोरखौ बेबायदिखौ होना जमा होनानै अन्थाइ दाब्लायाव अन्थाइजों मोजाङै उनो मिहिहै उनबाय अन देनाय बायदि मिहिहै उननानै जोङो गासै जगारफोरखौ लाबाय जगारफोरखौ लानानै बेदर सेरनोब्ला थाव होबाय सारायाव साराय गुदुं खालामखांनायनि उनाव थावआ दुङोब्ला जोङो पियाजखौ होबाय पियाजखौ होखांना पियासखौ एसे खामहोदो खामफ्राम खामफ्राम एवदो किन्तु थावआ हले एसे ग्लोम होनांगोन एसेल' होयोब्ला ना बेदरा एसे टेस्टि जाया बेदर सङोब्ला थावखौ एसे बुरजा नाङो एसे बुरजा नाङोब्ला ओमफ्राय बेदरा एसे टेस्टि जायो पियाजआ मोनोब्ला एसे बे मस्ला उननायफोरखौ अन्थाइ दावदबाव मस्ला उननायखौ जमा होदो जमा होनानै एसे एवदो एवनानै बेयाव हालदै होदो संख्रि होदो मोजाङै फोमोननानै ओमफ्राय दैखौ आलादा फारसेथिं फुदुंना लानानै दै गुदुंखौ एसे होदो दै गुदुंखौ एसे होयोब्ला ओमफ्राय मस्लाफोरा सोब मोजां मोनजोबबाय मोनजोबनाय लोगो लोगो ओमफ्राय बेदरखौ होदो बेदरखौ होनानै एसे गोबाव एवदो धाखोनि खोबनानै गोबाव एवनानै मोनहां मोनहां एवदो गोबाव एवनानै बेनिफ्राय उनावहाय दै गुदुंखो एसे सारदो सारनानै आरो गोबाल एवबावदो एवनानै उनाव जायोब्ला बेनिफ्राय दै गुदुंखौ होदो दै गुदुंखौ होयोब्ला एसे गोबावहाय संदो सङोब्ला एसे बेदरफ्रा रुइजोबसिगोन रुइयोब्ला एरनानै नायदो साखिदो थावदोंना थावाखै संख्रि नांदों ना नाङाखै बानलु नांदों ना नाङाखै जेब्ला बानलुफोरा नांबायब्ला संख्रिफ्रा नांबायब्ला एसे रोसिखौ फोरानदबदो भाजि बायदि एवनानै बेनिफ्राय एसे टेस्ट खालामनायदो थावदोंना थावाखै थावाखैबा आरो एसे गोबाव एवबावदो रुइआखैब्ला आरो एसे गोबाव रुबावदो रुनानै मोनोब्ला ओमफ्राय खांदो खांनानै बेनिफ्राय जेब्लानिकि जायो जोंहा थोरसि दङ प्लेट दङ खुरै दङ नों बबेयाव लायो थोरसियाव लायो ना प्लेटाव लायो ना खुरैयाव लायो लानानै ओमफ्राय जादो जायोब्ला एसे थेस्टि मोजां मोनसिगोन गोथाव मोनसिगोन खायसे खायसे सुबुंफोरा गुबुननि ओंखाम ओंख्रि संनायफोरखौ जोबोद गोथाव मोनो टेस्टि मोनो बोरैहाय टेस्टि मोनो होनब्ला मस्ला मस्लि संख्रि फानलु मोजां नंजोबाब्लाबो टेस्टि मोनो मानोना गुबुन गुबुनफोरनि संनाय खावनायनि मडेलफोरा आलादा जायो आखाइ सोलायनाय होनना बुङो बेबायदि आखाइ सोलायनायखौ जायोब्ला जोङो गोथाव मोनो नों गाव संबाय थानायखौ सानफ्रोमबो जानायखाय बारा थावनाय मोना बेखायनो गुबुननि संनायफोरखौबो एसे जायोब्ला थेस्टि मोनो जेरै जों ओंखाम हटेलफोराव थाङोब्ला बे ओंखाम हटेलनि संनाय खावनायफोरा जोंनि बायदिनो संगोन बिसोरबो मस्ला मस्लि ना बेदरफोरखौ होनानै संगोन होनब्लाबो बिसोरनि संनाय खावनायखौ जों जायोब्ला टेस्टि गोथाव मोनो आरो मानोना बिसोरबो मस्ला मस्लि होनानै सङो आखाइ सोलायनाय जायो नालाय बेनिखायसो गोथाव मोनो जोंनि न'आव सानफ्रोमबो संनाया सानफ्रोमबो जों बेखौ जाबाय थानायखाय जों एसे टेस्टि मोना आरो थावनाय मोना बेखायनो सहर टाउन सहराव थांनानै हटेलफोराव जायोब्ला जों गोथाव मोनो जेरै जों माब्लाबा टिभियाव नुयोना गोथाव गोथाव एवनाय बेफोरखौ नुयोब्ला जोङो मोनब्ला ओंखामफोरखौ बुरजा जानो हागोन होननानै जों सानोमोन गोथाव गोथाव बेखायनो बेफोरखौ नुनानै जोंबो संनाय खावनायखौ खायसे खायसे सुबुंफोरा सोलोङो आरो सोलोंबाय बोरैहाय एवो नाथाय टिभिआव देखायनायफोराबो जोंनि संनायबायदि खायसे खायसे जाया माब्लाबा अमा बेदर एवनाय नुयो ना एवनाय नुयो जों अमा बेदर एवोब्ला जों आलादा आलादा एवो सोरबा थावदों फ्राय खालामगोन सोरबा अमा बेदरखौ रुनानै मोजाङै थावजों सेरगोन सोरबा रुवाबो डायरेक्ट सुनानै थावजों फ्राय खालामो सोरबा डायरेक्ट सुनानै थावजों मोजांहाय जुल खालामनानै जायो बेबायदि टेस्टिया थावनाया आलादा आलादा जायो किन्तु हटेलफोरावबो जों संनायबायदिनो सङो बेखायनो बिसोरनि आखाइ सोलायनायखौ जों जायोब्ला जोङो एसे टेस्टि मोनो आरो थावसिननाय मोनो जेरै जोङो टाउन सहराव थाङोब्ला खायसे खायसे रेस्टुरेन्टाव जों हाबो रेस्टुरेन्टाव हाबोब्ला मेनु फैगोन मेनु फैनानै नों बबे मोनसे आइटेम्सखौ इभेन्सखौ जागोन बेफोरबायदि इभेन्टसखौ जोङो बासिनानै हरो जेनेब्ला जों जेखौ जायोब्ला टेस्टि मोनगोन मोजां मोनगोन बेबायदि किन्तु रेस्टुरेन्टफोरनि संनाया जोंनि संनायफोरदों मिलाया मानोना बिसोरो गोबां मस्ला मस्लि स्पाइसेसफोरखौ एप्लाइ खालामो जों बर'नि जानायलाय गावलियाफोर जानाय जोंनि गावलियाफोर जानायाथ' बेबायदि मस्ला मस्लिखौ बारा जानो हाया मानोना जों गावलिया मानसिफोरा मस्ला मस्लि स्पाइसेसफोरखौ गोबां जायोब्ला जोंनि देहाया मोजां जाया जों गावलिया मानसिफोरा सिम्पोलसो जायो खायसे खायसे रुनाय रुसुन इसे होबाय हाइजें एसे होबाय बानलु एसे होबाय माने आलौगोसा जाया आरो बेबायदि होनानै एसे रुदबनानैसो जायो किन्तु रेस्टुरेन्टफोरनिया बेबायदि रुदबनायखौ बारा फाना जाय सुबुंफोरा अर्डार होगोन बेखौसो रुदबनाय होयो नङाब्ला बिसोरो मस्ला मस्लि स्पाइसेसखौ होनानैसो एवनानै होगोन आरो बिसोरबायदि हा सुबुंफोरा जायोना मस्ला मस्लि बिसोरनि टेस्टिया बेलेक रुदबना जानायनि टेस्टिया बेलेक जों गावलियाफोरालाय रुदबनायखौसो बारा मोनो जोंनि गावलियाफोराथ' मस्ला मस्लिफोरा थाया एक्जामपोल सोरनिबा न'खराव मोनसे फेस्टिभेल जाबाय उत्सब जाबाय बा हाबा खुंबाय बा बार्डे खुंबाय बेफोराव जाहोनाय लोंहोनाया मस्ला मस्लिफोरखौ जों गावलियाफोरा गामि ओनसोलाव बारा बाहाया एसे रुदबनाय बायदि जायो जों टाउन सहरनि मानसिफोरा बैबायदि गामि ओनसोलाव बेबायदि फेस्टिभेलाव बार्डेफोराव उत्सबफोराव हाबाफोराव हाबा खुंनायफोराव थांनानै जाहैयोब्ला ना बेदरफोरखौ थावनाय मोना मानोना गामि ओनसोलनिफोरा मस्ला मस्लिखौ गोबां खम जायो जों टाउन सहरनिया मस्ला मस्लि गैयाब्ला ना बेदर ओंखाम ओंख्रि संनाय जाग्रा मुवायानो थावलिया टेस्टि जाया बेखायनो टाउन सहरनि संनाया आलादा जोंनि गामि ओनसोलनि संनाया आलादा टाउन सहराव गामि ओनसोलनि बायदि संना जायोब्ला टाउन सहरनि मानसिफोरा बियो थावा टेस्टि नङा होननानै जाखाया बेखायनो टाउन सहरनि मानसिफोरा मस्ला मस्लि स्पाइसेसखौ गोबां जायो आरो गामि ओनसोलनिफोरा बेबायदि स्पाइसेसखौ बाहाया बिसोर रुदबनानैसो बारा जायो थिक बेबायदिनो खायसे खायसे गामि ओनसोलफोराव मस्ला मस्लि स्पाइसेसफोरखौबो जायो जाब्लाबो जायनि न'खराव जायो बे मस्ला मस्लि स्पाइसेस जाग्रा मानसिफोरानो आलादा बायदि मानोना बिसोरो मस्ला मस्लि जाग्राया आलादा रुना जाग्राया आलादा खायसे खायसेनि न'खरावबो बेबायदि आलादा जानाय थायो सोरबा मस्ला मस्लि गोनांखौ जासिगोन सोरबा मस्ला गैयि रुदबना जागोन बेबायदि खायसे बुङो गामि ओनसोलनि मानसिफोरा मस्ला मस्लि जायोबा देहानि थाखाय खहा मानोना गासैबो मस्लाफोरा स्पाइसेसफोरा केमिकेलजों मिक्स जानाय जोंनि गामि ओनसोलनि गावलिया ओनसोलफोरा रुना जानायासो जोंनिया टेस्टि संख्रि होबाय बानलु एसे होबाय रुसुन होबाय हाइजें होबाय बिफोर रुनायासो एसे थावसिन टाउन सहरनि संनाया जोंनि बायदि जाया बेखायनो जों गामि ओनसोलनि मानसिफोरा थाउनाव थाङोब्ला जोंखौ बुंखायो गामि ओनसोलनि जानायफोरा रुदबनानै बेखायनो बोलोआनो बारा गैया होनना बुङो नाथाय जों गामि ओनसोलनि मानसिफोरा रुदबना जानायबाबो गोहो बोलोआ जोंहा खामानि मावनाय खामानि मावनो हानाय गोहोया दं टाउन सहरनियाबो दङ नाथाय जानायफोरा आलादा आलादा बिसोरो मस्ला मस्लि स्पाइसेसखौ गोबां बाहायो नाथाय जों टाउन गामि ओनसोलनिफोरा मस्ला मस्लि स्पाइसेसफोरखौ खम बाहायो रुना जानाया बांसिन जागौमोनब्लाबो मस्ला मस्लि स्पाइसेसफोरखौ संनाय समाव ओंखाम ओंख्रि संनाय समाव मोनजोबैखाय गोबाङानो रुनानै जायो हाथाय बाजार जायोब्लाल'सो मस्ला मस्लिखौ मोनबाय हाथाय बाजार गैयाब्ला मोननो हानाया गोब्राब बेखायनो गामि ओनसोलनि मानसिफोरा रुना जानायखौल' सानो दानि दिनाव रुना जानायासो गोबां मोजांसिन आगोलनि दिनाव गामि ओनसोलनि मानसिफोराबो बारा रुना जायामोन आगोलनि दिनाव थाव संख्रि फानलु बेबायदि मस्ला मस्लिखौ बाहायना जायोमोन मानोना आगोलनि दिनाव जाग्रा मुवाफोरा फुडफोरा पिय'रमोन गोथारमोन किन्तु दानि दिनाव जाग्रा मुवा बेसादफोरा गोथार नंलिया मानो होनबा दानि दिनाव जाग्रा मुवा बेसादफोरा केमिकेलजों मिक्स जानायखाय जानायफोरा टेस्टि नंला बेखायनो मस्ला मस्लि स्पाइसफोरखौ गोबां बाहायो जोंनि आगोल जोंनि आबै आबौमोननि दिनाव जानायनि खायद्य'फोरा जाग्रा मुवाफोरा गोबां पिय'र गोथार मोजांमोन एसेल' संब्लानो एसेल' जाब्लानो टेस्टि मोनोमोन नाथाय दानि दिनाव जोङो हाण्ड्रेट पारसेन्ट जाबाबो जाग्रा मुवाखौ जोङो टेस्टि मोना माने रुनायल'सो जायो बेखायनो जाय मानसिफोरा रुनानै जानो हायो बिसोरो देहानि थाखाय मोजां आरो जाय मानसिफोरा मस्ला मस्लि स्पाइसफोरखौ गोबां बाहायो बिसोरनि थाखाय देहाया खहाबो जायो माब्लाबा बेखौनो बेसांखिनिखौनो आं बुंनानै दोन्थ'बाय